اُن دِنوں جو سب سے زیادہ ایپوں کا استعمال ہو رہا ہے وہ انسٹا گرام ہے انسٹا گرام کے اندر انسٹا گرام کا یہ فائدہ ہے کہ لوگ باغ ایک دوسرے کو فرینڈس بناتے ہیں ریلس وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ باغ اپنا دِل جیسے پریشان ہوتا ہے تو اُن ریلوس کے کہ تھوڑا مسکرا لیا کرتے ہیں اور آج کل زیادہ ایپس جو ہوتے ہیں فیس بکس بھی ہے فیس بک سے کیا کرتے ہیں لوگ باغ ایک دوسرے کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں پھر اُس کے ساتھ دوست بن جاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں لوگ اُس میں اندر پوسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو کمنٹ کرتے ہیں اور فیس بک ہوگیا واٹس ایپ ہوگیا اِن مطلب آج کل اسکول ایپوں سے بچے بھی اتنے ہی کنکٹ ہوگئے ہیں جتنے کہ بڑے کنکٹ ہو رہے ہیں اور ایک دو بہت زیادہ اِن ایپوں کا استعمال ہو رہا ہے لوگ باغ دُنیا کو بھول چُکے ہیں مت اِن ایپوں کے اندر اتنا گُھس چُکے ہیں جتنا اِن ایپوں کا فائدہ بھی ہے اتنا نقصان بھی کیوں کہ بچے بھی اُس کو حد سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اِس کے نقصانات یہ ہیں کہ لوگوں نے اپنے پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہے اپنا جو ٹائم ہے پورا جو پڑھنے کا بھی وہ بھی اِن ہی ایپوں کے اندر استعمال کر رہے ہیں لیکن فائدہ یہ بھی ہے اِن ایپوں سے کہ لوگ باغ باہر کی دُنیا کو دیکھ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا فٹ پورا ایپ ہے گی گوگل ایپ ہوگی ایمیزون ہے گی لوگ با آن لائنس پروڈکٹس پکڑتے ہیں اور خرید وغیرہ کر لیتے ہیں